हाँ आज के समय में इस्क्रीनिंग टाइम में अत्यधिक बच्चे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मोबाइल पर ज़्यादा गेम खेल रहे हैं बच्चे नहीं अब बाहर निकलते खेलना बहुत ही कम कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चों को मोबाइल पर ही गेम खेलना बहुत पसंद आ रहा है जिसके लिए हम बच्चों को ज़्यादा प्रेरित भी नहीं कर पा रहे और बच्चे एक बाहर खेलने वाले और मैदान में खेलने वाले गेम से भी दूर होते जा रहे हैं जैसे कि बच्चों को हमको प्रेरित करना चाहिए कि वो बाहर निकल के भी गेम खेलें क्योंकि हम बचपन में जो गेम खेलते थे चक्का चलाना पकड़म पकड़ाई लुका छुपी और इस तरीके के हम गेम खेलते थे हम बल्ला और गेंद से भी खेलते थे एक गिल्ली झंडा भी खेलते थे हम भागम भगाई भी खेलते थे हम पिंटू भी खेलते थे हमें बच्चों को इन गेम के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे बच्चे बाहर आकर खेले और इस्क्रीनिंग वाले गेम को थोड़ा छोड़े और मोबाइल से थोड़ा दूर है क्योंकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है